हाँ मेरा दोस्त जिसे खेल सिर्फ खेल नज़र आता है उसे खेलना बहुत पसंद है उसके लिए एक खेल उसकाहा एनर्जी ड्रिंक है समझो अगर उसे वो ना मिले तो वो तो कुछ ना करेगा उसकी जैसे एनर्जी खतम ही हो जाती है गेम खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद है उसे कुछ भी कर लो किसी भी तरीके की चीज़ कर लो उसे पर अगर आप उसे खेलने नहीं दे रहे हो तो ही वाज़ लाइक मतलब उसका ऐसा है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेन्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ खेल है और वाकई में बहुत अच्छी तरीके से खेलता है बहुत अच्छा खेलता है हाँ छात्रों को स्कूल में खेलने दिया जाता है भाग लेने दिया जाता है और आजकल तो पुरस्कार भी दिया जाता है अच्छा खेलने पर